औ हेलौ

आं दोननाया जेनबा एक बिगासो दोनसैमोन आरो थेखा जादोंमोन नालाय

दामफ्राथ' बिदिनो सललिस फनसाससो

बेखौ होनोमोन आं बिदिनो बोसोर थामसो जेनबा

जेनोबा माबानो हायाबाथ' बे उफाय गैयैआव फननायानो जाखा नांगोन

ए दे जायो होनबालाय

जानायाथ' जादोंमोन एसे औ एसे लोमजानाय जादोंमोन नालाय ओंखायनो बिनि थाखायनो दा होनांनाय जादों आरो

खमआ खमखौ दे खालाम जागोन बे एसे अनलायनायनि गेजेरजों औ दे

औ जायो दे नोंनि सोलाबनाय जोंसो औ गाइजाग्राखा बे न' खाथिआवनो दंखायोमोन

जायो माइब्राबो जायो गासिबो जाजोबो आरो जायो माइब्राबो जायो गासिबो जाजोबो आरो

औ न'आवनो गाइयोमोन ओफ्राय न'आव दा एसे उसुबिदा जानायखायनो होनाय जादों आरो

औ दे नोंसोर माला गाइयो गाइदो आरो

औ दे दे